میں نے کچھ دن پہلے ابھی دو تین دن پہلے میں نے فلپکارٹ سے ایک واچ آرڈر کری تھی اسمارٹ واچ جو کہ ماشا اللہ سے مجھے کافی پسند آئی جیسے میں نے دیکھی تھی سیم ڈٹو بالکل ویسے ہی آئی ہے کلر بھی کافی پرفیکٹ کلر ہے بلیک کلر کی ہے میں نے ایسے ہی منگوائی تھی اور میرے پاس وہ ٹائم پر ہی آئی ہے مجھے کافی زیادہ پسند آئی وہ واچ اور اس کا جو اوپر کا گلاس ہے وہ بھی کافی مضبوط ہے وہ جلدی سے ٹوٹے گا بھی نہیں اور واٹر پروف واچ آئی ہے جو کہ مجھے بہت پسند آئی اور اس کے جو فنکشن ہے وہ بھی نیو نیو ہے اور بہت اچھا ڈیزائن ڈلا ہوا ہے اس میں جو کہ میرے گھر والوں کو میرے بھائی کو اور میری فرینڈس کو سبھی کو زیادہ تر وہ میرے گھر والوں میں سب کو پسند آئی اور زیادہ وہ مہنگی بھی نہیں پڑی مجھے کافی اچھا لگا مجھے اس واچ کو خرید کے وہ میرا فرسٹ پروڈکٹ تھا یہ جو کہ میں نے فلپکارٹ سے آرڈر کیا تھا اور ماشا اللہ مجھے کافی اچھا لگا وہاں سے منگوا کر اور نیکسٹ ٹائم بھی میں وہیں سے منگواؤں گی اور میں نے جب یہ واچ منگوائی تو میری فرینڈس نے اس کو دیکھا ان کو بھی کافی زیادہ پسند آئی اور اب وہ بھی آرڈر کرنے کے لیے بول رہی ہیں اور اس اور مجھے اسمارٹ واچ میں ایک خاصیت اس کی بہت اچھی لگی کہ اس کے جو نیٹورک ہے وہ کہیں پر بھی کیچ ہو جاتا ہے مطلب ایزلی اس کا نیٹ ہر جگہ پر اچھے سے چل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اب یہاں نیٹورک نہیں آ ریا وہاں نیٹورک نہیں آ رہے ہیں نیٹ ہر جگہ پہ اس کا کافی اچھا چل جاتا ہے نیٹورک اچھے سے کیچ کر لیتی ہے اسمارٹ واچ یہ اور واٹر پروف ہے اور میں اس کو ہمیشہ پہن کر رکھتی ہوں یہ گندی بھی نہیں ہوتی نہ اس پہ کچھ اگر لگ جاتا ہے تو وہ آرام سے صاف بھی ہو جاتا ہے کچھ ایسا نہیں کہ چپکا کا چپکا رہ جائے گا وہ آرام سے ایزلی صاف بھی ہو جائے گا گلاس پہ اور یہ ہر ڈریس کے ساتھ میری میچ بھی ہو جاتی ہے مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اسمارٹ واچ میری اور میرا فرسٹ پروڈکٹ تھا جو کہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا